हलो पूनम जी था ॻाल्हायो हा मां ॿाहिरों आई आहियां राजिस्थान मां ऐं मां ॿुधो आहे तव्हांजो कंहिं नम्बर ॾिनो हो की भई है न तव्हां खे अगर सूरत में घुमणो फिरणो आहे त तव्हां कॉन्टेक पूनम जी खे है न फोन करे छॾंदा त हू तव्हांखे जामु सुठे नमूने जानकारी ॾींदा त इते न मूंखे हिकिड़ो डूमर्स बीच आहे उते घुमण वञिणो आहे मूंखे प्लीज़ तव्हां ॿुधायो की मां हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म हम्म अच्छा त पोइ ईअं अगरि असांखे कंहिंजी गाईडंस खपे त केरु तव्हां वटि माण्हू हा अच्छा ईअं आहे ईअं अच्छा हा ईअं ईअं हा ऐं गाॾीअ ते बि अगरि व्यवस्था गाॾीअ जी बि अगरि तव्हां व्यवस्था करे सघो त तव्हांजी महिरबानी हा त उनमें ॿियो ॿियो ॿियो कहिड़ा स्थान आहिनि इते सुठा घुमण जहिड़ा भई सूरत जो नालो ॿुधो आहे अच्छा ईअं ईअं अच्छा ऐं ख़ासि डूमर्स बीच ते ॿियो छा आहे भई पकोड़ा त तव्हां असांखे ॿुधायो था ॾाढा स्वादिष्ट आहिनि अच्छा ईअं हा ईअं ईअं अच्छा ऐं उते जो ईअं पाणी वाणी साफ़ु आहे जीअं माण्हू पंहिंजो मतिलबु अगरि उते एंजाए करणु चाहे आलो ॿालो थी वञे ह न आलो थी वञे त काई दिक़त त कान्हे न पाणीअ में ईअं अच्छा त तव्हां चओ था हितां खां भई एयरपोर्ट वञिबो ईअं न त मां त फिलहाल अडाजन में आहियां अडाजन में आहियां ऐं अडाजन खां पोइ मां हम्म अच्छा तव्हां जो गाॾीअ वारो अची वेंदो त तव्हां गाॾीअ वारे जो नालो ऐं नम्बर मूंखे हा न व्हाट्सअप करे छॾिजो ताकी ईअं न हा त पोइ मूंखे ईज़ी रहंदो ऐं गाॾीअ जो बि नम्बर उनजो फोन जो बि नम्बर ऐं हा न उनजो नालो बि त पोइ मां तव्हांखे जीअं हू मूं वटि पहुचंदो त मां तव्हांखे ॻाल्हि कराए छॾींदमि त हींअर घणी देरि लॻंदी उनखे पहुचण में जीअं असां सोचियूं था अच्छा असां तव्हां खां ई था पुछूं न भई चईं खणु निकिरूं त उते पहुची सघूं उते सनसेट ॾिसूं हा हा

न त मां इहो पुछणु चाहियां थी की कहिड़ो टाइम उते सही रहंदो सुबुह जे घुमण जो या शाम जे घुमण जो शाम जो वधीक मज़ो ईंदो ईअं चईं बजे खणु अच्छा अच्छा ऐं उते जा के आसे पासे में जीअं हाणे टमाटनि जा पकोड़ा खाइण खां पोइ रेसटॉरंट आहिनि सुठा उते आसे पासे में आहिनि त पोइ कहिड़ो अहिड़ो रेस्टोरंट आहे जिते जो खाधो हिकदमि आइली न हुजे गिहु तेल वारो न हुजे ऐं है न अच्छा अच्छा लाइटली खाइबो हा हा हा हा ठीकु आहे हा हा ख़ूब ख़ूब महिरबानी तव्हांजी थैंक्यू जय झूलेलाल